جی ہم کو نل کا پانی ملتا ہے اس سے ہماری زندگی اس طرح مختلف ہے کیونکہ ہمیں باہر جانا نہیں پڑتا ہے پانی کے لیے ہمیں اندر ہی پانی سب کچھ مطلب پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے مطلب اس کی وجہ سے ہمیں دور دور دراز نہیں جانا پڑتا ہے پانی کے لیے تو ہمیں اندر ہی پانی ملتا ہے اور پانی صاف ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے جب گھر میں پانی آتا ہے تو پانی بہت ہی زیادہ صاف ملتا ہے اور ہم وہ پانی ہر کسی سبزی بنانے میں چاول پکانے میں اور کھا پانی پیتے ہیں تو وہ پانی بہت ہی زیادہ صاف ہوتا ہے اور ہم کھا سب کے ساتھ اس کو پیتے ہیں اور